जैसे कुम्हार होता है मिट्टी का बर्तन बनाता है बहुते सुन्दर लगता मिट्टी का बर्तन देखने में जैसे डोम हो गया बांस काटता है बांस का मतलब कोलिया बनाता है बहुत सारा चीज़ बनाता है कोलिया बहुत चीज़ होता है बांस का बनता है मिट्टी का बर्तन होता है कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है कंडा हो गया पीटता है मिट्टी का बर्तन बहुत सारा चीज़ बनता है व्यवसाय हो गया एक तरह का कुम्हार का मिट्टी का बर्तन बनाना जैसे कप होता है कुल्हड़ कप ये सब भी बनाता है मिट्टी का बहुत सारा मतलब ऑप्शन है मिट्टी के बर्तन में बनाने का सब तरह का मिट्टी का बर्तन बनता है इस कुम्हार का ये सब हुआ बनाना कुम्हार जो होता है सारा ई मिट्टी का बर्तन बनाता है बहुत बात है ये सब करता है सारा चीज़ बनाता है इससे ये डोम हो गया बांस काट के ले जाएगा बांस को उसके बाद लौहकलिया हो गया बनाएगा बहुत ऐसा चीज़ है जो करता है जैसे कमरा हो गया मतलब लोहा का किसी भी चीज़ को देंगे उसको पीटने के लिए तो वो पीटेगा बहुत चीज़ करके देता है सारे फार हो गया वो सबको सीधा करके देगा कुम्हार जैसे हो गया तो किसी भी चीज़ मिट्टी का बर्तन उसको बनाने के लिए बोलेंगे किसी तरह का मिट्टी का बर्तन वो बना के दे देगा मिट्टी का ऐसे आज कल कुल्हड़ कप का बहुत ही ज़्यादा मांग है तो मतलब बहुत तरह का कुल्हड़ का कप बना के देता है जिसमें आजकल चाय देता है कुल्हड़ के कप में वो सारा चीज़ मतलब कुल्हड़ के कप में बना के देता है इसलिए यही सब मैथ है कुल्हड़ के कप में मतलब दुकान दुकान कुल्हड़ का कप पहुँचा देता है मतलब दुकान वाला सब उसमें चाय देता है कुल्हड़ के कप में इसलिए आज कल मतलब कुल्हड़ का कप का बहुत ही ज़्यादा मांग चलता है शहर में मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कुल्हड़ कप का मांग है इसलिए मतलब कुम्हार से मिट्टी का बर्तन हम लोग बनवाते हैं किसी भी मिट्टी का बर्तन का हम लोग को ज़रूरी हो तो तुरंत उपलब्ध हो जाता है इसलिए हम लोग को किसी भी चीज़ का देहात में दिक्कत नहीं होता है मिट्टी का बर्तन हो या कोई अन्य चीज़ हो डोम से गड़बड़ ना हो किसी भी काम मतलब कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होता है सारा चीज़ बना के मतलब मिल जाता है इसलिए किसी भी चीज़ का दिक्कत नहीं हम लोग को होता है मतलब गाँव में गाँव में किसी भी चीज़ का अगर दिक्कत हो तो जैसे मिट्टी का बर्तन का दिक्कत हो तुरंत मतलब कुम्हार के पास जाएंगे बोलेंगे उसको मिट्टी का बर्तन बना के दे देगा किसी भी चीज़ का दिक्कत नहीं होता है जैसे डोम से किसी भी मतलब बांस का बांस के सामान का काम हो जैसे कोलिया हो गया उसको बोलेंगे तुरंत कोलिया बना के दे देगा किसी भी चीज़ के लिए उसको बोलेंगे बांस का बना के देने को तो तुरंत बना के दे देगा इसलिए हम लोग को किसी भी चीज़ का दिक्कत नहीं होता है सारा चीज़ समय पे उपलब्ध हो जाता है आज कल बहुत ही ज़्यादा कुल्हड़ कप का मांग है वो भी बोलते हैं तुरंत मतलब मिल जाता है इसलिए किसी भी चीज़ का दिक्कत हम लोग को नहीं होता है सारा चीज़ मतलब समय पे मिलता है गाँव में जो चीज़ हम लोग चाहे तुरंत वो चीज़ उपलब्ध होता है इसलिए ये सब का दिक्कत नहीं है बर्तन और का मिट्टी का बर्तन और का दिक्कत नहीं है जैसे डोम से किसी भी काम हो तुरन्त उसको बोलेंगे समान देंगे तो मतलब बना के दे देगा जैसे उसको बांस नहीं हो तो बांस उसको दिलवा देंगे कहीं बांस का किसी भी सामान का ज़रूरी हो तो बांस का बना के दे देगा इसलिए मतलब किसी भी चीज़ का दिक्कत नहीं होता है व्यवसाय हो गया एक तरह का मिट्टी का बर्तन बनाना तो ये इस सब का दिक्कत नहीं होता है किसी भी बर्तन वाला चीज़ का